आङो माबा सिखारनानै मोसौ खाबाय मोसौ खाखांनानै गलि गोबोरखि गारबाय आर गोबोरखि गलि गारखांनानै थोरसि मानजिबाय सुखांबाय आरो थोरसि लथा सुखांनानै सिथ्ला सिब्बाय आरो सिथ्ला सिबखांनानै दाना साहा फुदुंबाय लोंबाय आरो बिनिफ्राय साहा लोंखां हुखांनानै आरो दाना मैगं हालायबाय आरो मैगं हानानै आरो दाना ओंखाम संलायबाय आरो दाना ओंखाम संखांनानै आरो दाना ओंख्रि संनांगौलाय ओंख्रि मैगं हालायबाय खामानियानो जोबनो गैया जोंनाव आरो मोनायावबो बिदिनो हाथायाव थांनाय माबा थांनाय न'नि खामानि जोबनो गैया सिथला सिबनाय बाख्रि सिबनाय आरो न'आव बाथौ खुलुमनाय फोसाबस्रांनाय मावस्रांनाय बाख्रि सिबनाय गासिबो फारि फारि मावजोबनांगौ खामानियानो जोबनो गैया दुगैनांगौ लोबनांगौ गथ' गथायखौ जाहोनांगौ आरो लोंहोनांगौ स्कुलाव थिनहरनांगौ खामानियानो जोंनाव सानसे थाला मोनासिम जोबनो गैया माइ लामनांगौ गासैबो माइरं जावनांगौ माइ माबा नांगौ थिखांनांगौ हुखांनांगौ गासिबो फारि फारि जोबनो गैया जोंनाव खामानियानो सान हाबजासे आरो दसे जिरायदोलाय आरो मावदोलाय सिखारदोलाय आरो हाथायाव थांदोलाय गासैबो जिरन गैया खामानियानो सानसे थाला मोनाजासे जिरन गैया हाथायाव बाजाराव थांनायनि आरो मैगं थाइगं गासैबो बुथुम बुथाम आर थांदोलाय नोङो खामानिया आंनाव जोबनो गैया गासैबो आरो हाथायाव थांना फैदोलाय आरो मावफैदोलाय न' बां फोसाब फैदोलाय गासैबो बिदिनो जोबनो गैयै खामानि मानसिनाव सोरांनायनिफ्रायनो आरो गाइखेर सेरदोलाय बार'था समाव आरो खाहैदोलाय मोसौ फोथाराव दै दौदो गांसो नायै नायै खादो खामानि जोबनो गैया जोंनि बे नखर संसार जानायाव नोगोर खामानि दङ बिदिनो मावाबानो जों मोनजाया उफाय गैया